हेलो हमरा नेपाल जाइके हबे आबैत छी तोरे इहाँ नेपाल नेपाल जाइके हय हमरा जनकपुर घुमे जाइके हय हँ ठीक हइ ठीक हइ भने बतला देली ठीक हइ हँ ठीक हइ जनकपुर जाइके हइ आओर आओर जगह निनरबा जाइके हइ घुमे ओहि सभमे काठमाण्डू निनरबा अइ सभमे घुमऽके हँ चलि जयबै घुमे ठीक हइ ओहिला हम पूछ लेली हँ जे पहिले हुआँ ओतऽ ओतऽ दोकान ओकान पता लगा लय छी तऽ जाएब तऽ अपन ठेकाना पर तऽ रहतै जे हँ गाड़ी लगाबैके ठेकाना हइ ठीक ठीक ठीक बहुत अच्छा बात हइ बढ़िआँ बात कहि देली यऽ ठीक हइ जे हम आयब घुमै तऽ तनि साथे अहाँ सभ रहब तऽ तनि घुम लेब तऽ अहाँ सभतर देखा सुना देब घुमा ओमा देब आओर बहुत अच्छा बात हइ अइ हँ बहुत दिनके गेल छी बचपनेके एहि लेल कहली हँ जे एक बेर आओर जाकऽ घुमब ओहिठिनी ठीक हइ ड्राइवरके कहि ड्राइवरके कहि देबै जे ओतहि गाड़ी लगाबे लागि ठीक हइ हँ ठीक हइ ठीक हइ ठीक हइ

हम इहे पैसा लेके जायब उहाँ बहुत भगाबैत छै हँ ठीक हइ ठीक हइ भले कह देली हँ

ठीक ठीक हइ ठीक हइ